میں نے کبھی تیراکی نہیں کی ہے جو ندی کے آس پاس رہتے ہیں وہ تیراکی جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ بہت اچھے سے تیراکی کرتے ہیں گورھی سب ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تیراکی کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مچھلی پکڑتے ہیں اچھے سے مچھلی پکڑ کے تیرا تیر لیتے ہیں تیر کے نکل جاتے ہیں اس پار سے اس پار چلے جاتے ہیں ہم لوگ ندی کو دیکھتے ہیں اور سب کو دیکھتے ہیں جس کو تیراکی آتا ہے وہ کر لیتا ہے چلے جاتا ہے اس پار سے اس پار ہم لوگ نہیں جانتے ہیں تیراکی کے بارے میں اگر جو جانتا ہے وہ کر لیتا ہے جو نہیں جانتا ہے وہ تیراکی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ڈوب جاتے ہیں کچھ حادثہ ہو جاتا ہے تیراکی کرنا اچھی بات ہے کبھی گاؤں میں مصیبت ہو کبھی باڑھ آ جائے کچھ بھی ہو جائے پانی لگ جائے وہ تیراکی کر کے نکل جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور تیرنا آنا چاہیے تیراکی کرنے اپنے بچے کو بھی نکال لیتے ہیں پریشانیاں میں تکلیف میں نکال لیتے ہیں تیراکی کرنا آنی چاہیے بہت اچھی بات ہوتی ہے ہم لوگوں کو نہیں آتی ہے اکثر دیکھتے ہیں گورھی سب کو وہ تیراکی بہت اچھے سے کر لیتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے ہو یا کوئی سامان لانے کے لیے ہو